हँ हेलो हँ अहाॅं जे छै सऽ जगदम्बा रेस्टोरेंट सऽ बाजि रहलछियै कि हँ हँ हम सुखपुर से अरविन्द झा जी बाजि रहल छी यौ अपने लग मे भोजन बनलैया हँ की सब बनल अछि अच्छा अच्छा मछली यऽ मछली चावल आ परौठा परौठा भुजिया सऽ ठीक छै दही हैत अपना लगमे ठीक छै तऽ एकटा बात कहल जे हम सुखपुर सऽ बाजि रहलछियै आ अहाँ कत्तेक देर मे जे छै से हमरा भेज देबै नहि नहि हमरा पूछे के यऽ कत्ते समय मे हमरा अहाँ पहुँचा देबै तेहि हिसाब सऽ ने हम सोचि कऽ चलबै यौ ठीक छै तऽ जे छै से एक घण्टा लागत अहाँके तऽ ठीक छै हमर कहे कऽ मतलब छै जे चारि प्लेट लगाके जे छै अपने लगभग हमरा भेज दिअ तऽ चारि पीस कऽ मछली देबै चावल देबै प्याज वगैरह सेहो काटिके सलाद तलाद सेहो दय देबै आओर दही जे छै से एक किलो सेहो दय देबै